जय झूले अॼु कल्ह हर कोई चोरीअ जे डप खां कार्ड पेमेंट में ई विश्वासु रखंदो आहे घणाई माण्हू कार्ड ॿ टे ॿ टे तरह जा कार्ड रखणु पसंदि कंदा आहिनि पर मूंखे पर्सनली कार्ड पेमेंट घटि सम्झि में ईंदी आहे क्रेडिट कार्ड त बिल्कुल बि मां यूस न करणु पसंदि कंदी आहे डेबिड कार्ड वरी बि थोरो घणो काॾे ॿाहिरि आउट ऑफ स्टेशन वेंदा आहियूं त यू इस्तेमाल में आणींदा आहियूं त घणो हाणे जीपे यूस कंदा आहियूं डेबिट कार्ड बि थोरो घटि पसंदि कंदा आहियूं हुन ते टैक्स लॻी वेंदी या सामान वापसि करण में उहा टैक्स न मिलंदी आहे त हिन करे डेबिड कार्ड बि इस्तेमालु करणु थोरो मां घटि पसंदि कंदी आहियां क्रेडिट कार्ड त बिल्कुल बि पसंदि न कंदी आहियां जेतिरो थी सघे रोक या जीपे कनि करणु पसंदि कंदी आहियां ऐं सेफर साइड साइड में डेबिट कार्ड खणी निकिरंदी आहियां जेको मां जाम ई घटि जॻहनि ते इस्तेमाल में आणींदी आहियां